आं उन्दै समनिफ्रायनो सानस्रिनो मोजां मोनो आं जेब्ला बा थाखोआव फरायजेनो अब्लानिफ्रायनो आं दैमायाव दुगैनो सोलोङो बैबायदि दैमायाव दै गिदिर जाब्लाथाय जों सानस्रियोमोन सानस्रिनो थांनायाव बिदिनो सोलोङै सोलोङै गोबां सानस्रिनो रोंदों जोङो गोजान गोजान गोजावनो रोंदो बारस'नो हादों बिदिनो सानस्रिनायावनो आंनि लोगो सासेया गब'दोंमोन जायनि जाहोनाव बेखौ गब'नायाव आखाइ फारसेजों बोना सानस्रि सानस्रि बिखौ फोरों फोरों फाराव लानानै फैदोंमोन आं अब्ला बियो सानस्रिनो गिदोंमोन उनाव बिखौ जोङो दै जिङाव सानस्रिदावनो फोरोंदों आखाइ थिखां आथिं थिखां रेजें खालाम आखाइ फारनैखौ बुब्राब सोलों होननानै सानस्रिनो फोरोंदों बेबायदिनो सानस्रियै सानस्रियै बियो जोंजों उन उन सानस्रिनानै उनाव रोंलांदो आरो बियो बिदिनो सानस्रिनानै आंबो बिदिनो गोबां फार सानस्रिनायाव मेंनाय मोन्दोंमोन गब'दोंमोन गिदोंमोन उनाव सानस्रियै सानस्रियै गोबां गोजान गोजान सानस्रिलांनो हानाय जादोंं दैखौ बारस'नो हानाय जादों गोसो बायदि जेथिं थांनो बिथिं फैनो बेबायदिनो हाजोबलांदों आं सानस्रिनो बिदिनो गोबां सानस्रिनो हादों आरो आं आखाइखौ थिखांना आथिंखौ रेजें खालामनानै मोननैजों बाब्राबनानै सानस्रिनांगौ आरो बिदिनो सानस्रिनानै सानस्रिनानै गोबां बिदिनो बारस'यो बिदिनो हायो ओमफ्राय आरो उनाव जोङो मा खालामबाय जोबोद गरम दिनाव जोङो बेसेबां गिदिर फख्रि दङ बे फख्रियाव जोङो सानस्रिनानै पुरा बारस'नानै बै फारनिफ्राय थांनानै मोनहैनानै आरो फिन फैफिननानै सानस्रियो आरो बेसेबा बिदिनो सानस्रियै सानस्रियै जोङो बेसेबा थाब थाबनो बारस'नो हानाय जालांबाय बेबायदिनो बेसेबा सानस्रिनानै देहाखौ मोजां मोनबाय बिदिनो ओमफ्राय आरो समाव हाख'वा हाख'वा मोनोब्लाथाय गब'यो गब'योब्लाथाय खुगायाव दैया हाबो गन्थङाव दैया हाबो खस्त' मोनो थेवब्लाबो जोङो सानस्रिनो ओरैबायदि मोजां मोनो माने सानस्रिनानै देहाखौ राफोद मोनो माने गावखौनो स्ट्रं मोनो माने आरो बिरात माबानाय मोनो आरो गावखौनो खुसि मोनो दै बारस'नो हानानै फख्रिखौ खैबाबार गिदिंनो हायो बिदिनो जों गोबां उन्दैनिफ्राय दैमायाव सोलोंजेननानै उनाव फख्रियाव सानस्रिग्रा जादों जोङो जायनि जाहोनाव सानस्रिनानै बिदिनो बिदिनोथ' दा जों गेदेर जाबाय गेदेर जानानै हाबा जाबाय हाबा जानानैथ' दा उनाव उनाव सानबाय गथ'फोराबोथ' दा दैमायाव दुगैला दानि जुगनि गथ'फोरा जायनि जाहोनाव आं उनाव फिसाज्लाखौ बुंबाय सानस्रिनो हानाया देहानि थाखाय बिरात मोजां बियाम बिदि होनबाय बिदि होनबाथ' आंंनि फिसाज्लायाबो उनाव फख्रियाव सानस्रिग्रा जाबाय बेसेबा सानस्रिनानै बारस'नो दुगैनो मोजां मोनग्रा जाबाय फार्स्टआव रोङाखै आरो हायाखै सानस्रिबाबो जाया आइ जाया गोलैफिनबाय थायो गब'यो बिदिनो हायाव बिदिनो रोङा उनाव जेतिया खिथियो सानस्रिनाया बेबायदिसो आखाइ बुब्राबनांगौ आथिं दिखांनांगौ अब्लासो सानस्रिनाय जायो होनब्लासो देहानि बियाम जायो आथिंनि आखाइनि गासै देहाया स्ट्रं जायो सानस्रिनायजों लोगोसे देहानि थाखाय मोजां बिबायदि सानस्रिनांगौ मानसिया दुगैनो गोनां समाव बिदि होननानै बुंनायनिफ्राय आंनि फिसाज्लायाबो दिनै रोंगौ सानस्रिनो गोबां सानस्रियो आरो बिदिनो दैमा फख्रिफोरखौ बारस'नो हायो गिदिर फख्रिबाबो थांलाय फैलाय खालामनो हायो बिदिनो सानस्रिनानै मोजां मोनग्रा जाबाय सानस्रिनाया दि मानसिनि देहानि बियाम बे बाथ्राखौ दा मिन्थिगौ आरो बेबायदिनो उननि जोलैफोरखौ जों सोलोंलांबाय थानांसिगोन जेरै आं दा आंनि फिसाज्लाखौ फोरोंदों आरो आंनि फिसाज्लायाबो गावनि फिसाफोरखौ बिदिनो सानस्रिनो फोरोंनांसिगोन फख्रियावनो दानि जुगनि मानसिफ्राथ' दैमायाव दुगैलानो बे फख्रियावनोसै फख्रि बिदिनो बेफोरावनो सानस्रिनानै रोंनांसिगोन आरो